मा बन्द'कसो होगोन बन्द'क नों लानो नागिरदों नामा नों लानो नागिरदों फाना आं बन्द'कसो होगोन फाना आदा बन्द'क थिन हाजार थिन हाजार मा मिनियो हा बिगा दस बिगा बांद्राया बांद्रायला दे जाबाय हाबाब गारनो हाया एफाग्राब बिदि नंला गारला दे लायोबा लादो आराय हाजार जानाय नङा आराय हाजारल'जों ओहो

दे दे